हाँ प्रणाम हाँ कौन हाँ क्या काम है

हाँ हाँ हाँ बिल्कुल वो हमें फोन के दुकान है तो ये है प्रयागराज में

हाँ हाँ हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा हाँ तो आइए क्या बोलिए

हाँ हाँ ठीक है आ सकती हैं कल आइए परसों आइए जितने दिन बाद आना है आइए आपको फोन मिल जाएगा उसका प्राई वो उसका प्राइज़ भी सुन लीजिए जो आप फोन कह रही हैं न तो वो फोन तीस से पैंतीस हज़ार तक में पड़ेगा नहीं हाँ नही तीस तीस से पैंतीस हज़ार उसके नीचे नहीं मिलेगा उसके ऊपर मिल जाएगा चालीस का हज़ार का मिलेगा पचास हज़ार का मिलेगा जैसे फोन लेंगी न वैसा जान लो कि महंगा मिलेगा वो एप्पल का न वहाँ से पचास हज़ार से शुरू ही होता है एप्पल का तो तो हर हर एक फ़ोन की क्वालिटी अलग अलग होती है हर एक दुकानों में क्वालिटी अलग है उसका फ़ोन का प्राइज़ भी अलग होता है हम लोग का ई हम लोग का दुकान मतलब कि मेन रोड पर है तो चलता है तो हमेशा आते हैं सब लोग लेने तो ऐसे ही महंगा मिलता है हाँ तो कोई बात नहीं मत लीजिए तो मेरा कर्तव्य तो यही बनता है ना कि जो कश्टमर जैसे पूछेगा तो मैं उसको अपना प्राइज़ बताऊँगी लेना होगा तो लीजिए नहीं तो मत लीजिए ओके को ओके ओके ठीक ठीक है आराम से आप देख सकती हैं कोई रिस्क नहीं है तो हम तो हम तो सुनो सुनिए सुनिए सुनिए पहले मेरी बात कह रहे हैं कि जैसे आपको फ़ोन लेना है तो एक बगल में दुकान है मेरे पास वो ज़्यादा बहुत सस्ता देता है मतलब कि आठ से नौ हज़ार तक मिल जाएगा आपको फ़ोन वो लेना है तो वो लीजिए मगर वो जो फ़ोन देगा ना वो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं एक बार भी एक बार मतलब कि नीचे गिरेगा ना तो खराब हो जाएगा फिर उसके बाद उसका कुछ नहीं कर सकेंगी आप हाँ तो हम

हाँ तो हो जाएगा मिल जाएगा हाँ एक एक मतलब है न मेरे यहाँ वो वर्क करता है तो उससे भेजवा देंगी अपना एड्रेस दे दीजिए हो गया मतलब कि वो उससे मैं वो उससे कोई भी चीज़ न ट्रांसफर करवाती हूँ वो ले कर जाता है पहुंचाता है घर घर तो अपना एड्रेस दीजिए आपके घर मैं उसको भेज दूँगी ठीक है हाँ हाँ धन्यवाद